ہیلو جی کیب ڈرائیور بول رہا ہوں آپ جی بولیے کیا کام چھوٹا بازار جی چھوٹا بازار آپ کتنے کتنے لوگ ہیں پانچ لوگ ٹوٹل فیملی میں مطلب فیملی ہے ساتھ میں یا پھر اسٹوڈنٹ سب سارے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہزار ہزار روپئے پڑ جائے گا سر آپ کا صرف چھوٹا بازار تک جی ہو جائے گا صرف آپ چھوٹا بازار ہی گھومنا ہے یا پھر اس سے کہیں اور ادھر قطب مینار ہو گیا لال قلعہ جامع مسجد اگر ادھر بھی جانا ہے مطلب دہلی میں جائیں گے تو ایک ساتھ ہی گھوم لیجیے جب گھومنا ہی ہے ہاں بہت مشہور جگہ ہیں آپ میوزیم جا سکتے ہیں لال قلعہ وغیرہ بھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ قطب مینار جا سکتے ہیں بہت ساری جگہ ہیں گھومنے کے لیے جی اگر آپ سب گھومنا چاہتے ہیں تو صبح سے شام تک تو سب فنش ہو ہی جائے گا ہاں تو دس ہزار تک ٹوٹل دس ہزار تک ٹوٹل صبح سے شام تک آپ کو ساری جگہ پوری دہلی گھما ہیں جی دس ہزار لگے گا لیکن ہو جائے گی آپ آئیے ہم کر دیں گے اسٹوڈنٹ کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہاں فری ہیں بالکل اب جی صبح کو کال کر سکتے ہیں ہاں یہ جو قبرستان کی طرف ہیں مطلب اچھا ہاں جی جی بالکل کہیں کوئی لوکیشن بھیج دیجیے گا ایسا کچھ ہوگا تو احتیاط رہنا اور سب میں ٹھیک ٹھیک ہے